असांजे शहर में ॾाढियूं ई सरकारी अस्पतालूं आहिनि जीअं की असां वटि सरकारी अस्पताल आहे उन में सुबुह जो साढी ॾहें बजे खां पर्ची कटिजंदी आहे साढी ॾहें बजे पर्ची कटिराए ईंदा आहियूं साढी ॾहें यारहें बजे डॉक्टर ईंदा आहिनि सभु चैक कंदा आहिनि सर्दी बुख़ारु खांसी जेको बि हुजे उन जा सभु डॉक्टर असांजी सरकारी अस्पताल में थींदा आहिनि असांजे पासे में माधव शाह अस्पताल बि आहे ऐं तव्हांजो समदड़िया वारे जी बि अस्पताल आहे जंहिंमें ॾाढियूं ई सुठियूं सुविधाऊं आहिनि सरकारी अस्पताल में बि ॾाढियूं सुठियूं सेवाऊं आहिनि जंहिंजो असां लाभ वठंदा आहियूं उन में सुठा डॉक्टर नर्सूं सभु आहिनि साफ़ु सफ़ाई साफ़ु सुथरो रहंदो आहे सुबुह जो पर्ची कटिरायूं दवाऊं बि फ्री हूंदियूं आहिनि इंजैंक्शन वग़ैरह जेके बि खपनि अलॻि सां काउंटर ठातल आहे उन में जेको बि डॉक्टर लिखी ॾींदो आहे असांखे उहा पर्ची खणी वञी करे काउंटर ते ॾींदा आहियूं त उन काउंटर तां असांखे दवाऊं मिलंदियूं आहिनि मरीज़ जी सुठी देखभाल थींदी आहे बैड ते नयूं चादरूं विछाए वेंदा आहिनि नर्स बि ईंदी आहिनि वॉर्ड बॉय ईंदा आहिनि साफ़ु सफ़ाई सुरक्षा जेको बि आहे उते किन कचरो घटि आहे सरकारी अस्पताल में जेको ॿारनि जो अस्पताल आहे उहो बि ॾाढो साफ़ु सुथरो आहे उहो बि ॾाढो वणंदो आहे ॾिसण सां इन खां पोइ उन में सभु फ्री आहे तव्हां जेको बि उन में वठंदव ॾींदव सभु फ्री आहे राति जी रोटी बि ॾींदा आहिनि उन में नाश्तो बि ॾींदा आहिनि खीरु व खीरु ब्रैड दलिया ईअं सभु शयूं सरकारी अस्पताल में ॾेई वेंदा आहिनि जेके सभु फ्री आहे सिर्फ़ु ॾहें रुपए जी पर्ची कटिराए करे ऐं तव्हांखे पंहिंजे मरीज़ खे हुन में एडमिट करिणो आहे ऐं तव्हांजो उन खां पोइ जेकी बि सेवा लॻंदी आहे सरकारी अस्पताल में सॼी फ्री थींदी आहे

जेके स्लीपर आहिनि उहे बि वेचारा पंहिंजो कमु करे वेंदा आहिनि टाइम नेम सां सभु चादरूं हे हो धोयल पोयल सभु विछाए करे ॾेई वेंदव कूलर एसियूं पंखा चालू लॻा पिया आहिनि उन्हनि जी बि टैंशन न आहे असांजी सरकारी अस्पताल ॾाढी ई सुठी आहे कटनी क्षेत्र जी इन सरकारीअ अस्पताल में ॾाढो ई लाभ आहे